म्हाका रांपोण बी कशी घालता ती मातशी सांगता

आं आनी मागीर आनी मागीर केन्ना काडूं वयता तर तुमी मागीर फांतोडीचेर काडटा आनी मागीर ते तितून कशें हें जाता तर नुस्तें मागीर

आं तें काडपा हय आनी मागीर तुमी कशें विकता तर तें मागीर सगळें काडून जातरीर मागीर तुमी बाजारांत व्हरता तें आं आं आं मागी कशी पाटी दिता तुमी पांचश्यान पडटा वोडल्यो काय बारीक बारीक माणक्यो काय मोट्यो आं आं त्यो आं तेज्या आं तशें विंचून काडटात ती मागीर आं आनी मा आं तशें तेय पाटे आं पाटे तें तशेंच तें दोनशान बी आनी सुंग आनी सुंगटाच्यो आं सुंगटाची पाटी आं अब आमकां जाय आसलीं म्हणोन विचारतालें पाटी सुंगटां सुंगटांची पाटी आमकां दोन तीन जाय आसलीं सुंगटाची पाटी फेस्ता फेस्ता पाटी म्हणल्यार मोटी गा बारीक गो ती मोटी कशीं मोटी मोटी जाल्यार आमकां दोन पुरो आसलीं मोटी जाल्यार आं आनी आनी हेजी माणकेची माणकेची एक धाक एक पाटें जाय आसलें माणकी सामक्यो बारक्यो ना मोट्यो मिडयम हय तश्यो ते साडे चारशीं हें साडे चारशीं आनी कांय साडे चारशीं पन्नास आनी ते आनी किदें करता चारशीं आनी तें चारशां धर हय तें चारशीं आनी ते चारश्यां धर ना सुंगटाची चारशीं चारशीं कर आं लोक व्हरता बरोबर म्हळ्यार जायना दोन घेता न्हू

हय आं आ खंयची पाट्याची

दोनी पाट्यांचे णवशीं दिवं बरें आनी तें माणक्याचे चारशीं नाका नाका नाका ताल्लें ताल्लें नाका ताल्लें नाका ताल्लें नाका आमकां ताल्ल्याचें बिल्ल्याचें ते मागीर कोण पळयना तें ताल्ल्याचें बिल्ल्याचें कित्याक कोमलें तें कशें शंबराच्या आं तशीं तशीं पाट्यांनी ना मागीर एक तें मागीर एक एक पळय एक पाटें पळय कशें धरतलें तें सांग तिनशें हें कोमल्याक कोमले तिनशांनी सामकें म्हणल्यार मोटे आसा गाय म्हणटा ते बाजारान गावता ते बरे दोन तीन कुडक्याचे म्हणल्यार मोट्टे पीस जातात ते आं बरें आनी सुबेज बी कांय ना फक्त पाटेंच आं पुरो तिसऱ्या हाडटा तेंच विचारूंक सोदी खुबे खुबे खुबेक हय बाशी मुगो ती पाटेंच आं थोडें ना आमकां चडच पाटे म्हारग म्हणल्यार कशें पडटलें खुबे आनी तिसऱ्यो कश्यो तिसऱ्याच्यो मोट्यो गाय बारीक आं मोट्यो मागीर ते एक पाटें जाल्यार जाता तिसऱ्योत तिसऱ्योत खुबे नाका तिसऱ्यो

आं बरें बरें तर बरें बरें आं बरें धा इतलें आमकां हें कर तर तूं आं बरें दवर